म्हाजी फेवरेट गेम्स म्हणल्यार कब्बडी खो खो बॅडमिंटन अशें म्हाका खेळपाकूय आवडटा आनी पळोवपाकूय आवडटा खेळपा आवडटा म्हणल्यार खेळ एकदां तूं तितून पार्टिसिपेट जाल म्हणटगीर स्पोर्ट्साक म्हाका आमकां भाग घेवपा मेयटा स्पोटाक खेळपा मेयटा प्लीस कॉम्पिटिशन्स आसल्यार थंय आमकां पार्टिसिपेट जावपा मेयटा गेम्स म्हणल्यार कशें आसा की गेम्स खेळ म्हणल्यार कसो आसता की गेम्स खेळपाक तूं गेम्सां पार्टिसिपेट जावं तुजी हेल्था हेल्थवायजूय तुका तेचो हे मेयटा फायदो जाता तुका एक्सायज जाता आनीक जेन्ना तूं त्यो गेम्स घेवन पार्टिसिपेट जाली समज खंयच्या गेम्साक आनी तूं कॉम्पिटिशनांक पार्टिसिपेट जाल्यार थंय डिफरंट टायप्स डिफरंट स्टेटीसली स्टेटींतली लोक येता मागीर तेंचे भितर आमचे कम्युनिकेशन जाता आनी आमकां वळखूय जाता त्या लोकांची आनी म्हाका आवय पळोवपाकूय आवडटा म्हणल्यार कितें एज अ एन्टरटेनमेंट एन्टरटेनमेंट जाता गेम्स पळोवप म्हळ्यार